जेह्ड़ा कोश्चन एह् आक्खा दा लांगैस्ट हाईकिंग डन बाय इक लांगैस्ट हाईक जेह्ड़ी मेरी बैष्णो माता दा सफर हा गल्लबात इ'यां कि ओह् टफैस्ट ही क्योंकि उस दरान जेह्ड़े मेरे पैर च थोह्ड़ी प्राब्लम होई गेदी ही ते लेकिन इक मन्नत मंगी दी ही ते बड़ा जरूरी हा जाना बैष्णो माता ओह् जाना हा ते दोस्तें नै चली पे कि चलो भाई चली पौन्ने आं बैष्णो माता कन्नै हाईकिंग होई जाह्ग ते मोसम ऐसा हा कि उस दरान रश नेईं हा होंदा इन्ना ते अस कट्ठे गे हे ते ओह्दे बाद कटरै जाइयै जेह्ड़े इक अपने कपड़े होंदे न ओह् अपने चेंज करियै ट्रैकिंग टाइप दे कपड़े होंदे ट्रैक सूट पाए ते अस चली पे आस्ता आस्ता असें गे फिर असें उत्थां दा ट्रैक करना शुरू कीता उत्थें अस डिसाइड कीता कि अस पौंड़ियें दे रस्ते चा जैदा जाह्गे पौड़ियें दे रस्ते चो होर बिच्चो बिच्च शार्टकट मारियै जाह्गे ट्रडिशनल रस्ता हा उसी अपनाया ते गे अस अपने दोस्त पंज सत्त गे दे हे ते जिल्लै जा दे हे माता दे उस बेल्लै रश बड़ी घट्ट हा लेकिन उसलै केह् हा मोसम सर्द हा ते बर्फ ठंड बड़ी ही ते उद्धरों केह् होएया कि जिसलै असीं जा दे हे ते ऐह्न शुरू होई गेई ते ओह् बड़ी तेज आई ते ओह् ऐह्न जेह्ड़ी शुरू होई सानूं उत्थें जेह्ड़े टैंपररी शैड्स बने दे होंदे उत्थोें बैठने गी आखेआ सानूं उत्थें पाज़ करना पेआ रुकना पेआ ते इक साढ़ा दोस्त हा उसी लग्गी बी गेई ते ओह् चलो उसी फिर थोह्ड़ा पैर च लग्गी गेई थोह्ड़ी जेही बरखा दे मींह् पौने दे कारण ते उसी असें बठाया बठुया अपने कोल ते उत्थें लोकल जेह्ड़े हे दकाना उप्पर अग्ग उग्ग बाली दी ही अग्ग उग्ग सकाई फिर असें दबारा चलना शुरू कीता आस्ता आस्ता क्योंकि मेरे पैर च बड़ी दर्द ही ते परेशानी होआ दी ही मिगी लेकिन में आखेआ कि माता ने बलाए दा ऐ जाना जरूर ऐ ते फिर असीं में अपने दोस्त कोलूं दवाई लेई दवाई खाद्धी ते फिर असीं आस्ता आस्ता आस्ता लेकिन ट्रैकिंग दा इक असूल हा बल्लें बल्लें अगर तुस चलदे हे ते तुसें अपनी जेह्ड़ी मंजल ही उत्थें पुज्जी जाना हा बल्लें बल्लें अगर तुसीं जादा तेज जां जादा स्पीड ओवर स्पीड फड़ी लैंदे ते हे ते तुस थक्की जाना में फिर आस्ता आस्ता चलदा गेआ चलदा गेआ चलदा गेआ मेरे दोस्तें बढ़ाया मेरा हौंसला अफज़ाई कीती ते उस हौंसला अफज़ाई च में आस्ता आस्ता चलदा गेआ चढ़दा गेआ चढ़दा गेआ ते बिच्च अस पांज़ बी लैंदे रेह् बैठदे बी रेह् सौ दो सौ पंज सौ मीटर दे बाद बेही जंदे रेह् फिर असीं चलदे रेह् पाज़ लैंदे रेह् बैठदे रेह् फिर चलदे रेह् ते इक टैम आया कि असीं सांझी छत्त पुज्जी गे ते सांझी छत्त ते असेंगी अपने कोई पराने दोस्त होर बी लब्भी गे जेह्ड़े दिल्ली तो आए दे हे ते ओह् मेरे नाल पढ़े दा हा ते उंदे कन्नै गल्ल होई ते ओह् बी आक्खा दे हे असी बी माता इत्थें दर्शन करन गै आए दे हे ते कन्नै कन्नै ओह् ट्रकिंग ते हाईकिंग दा बड़ा शौंक न ते आक्खै गे तलो कन्नै माता दे दर्शन बी होई जान ते कन्नै अस थोह्ड़ा ट्रैक बी करी लैगे ट्रैक रूट पर जेह्ड़ियां थुआढ़ियां इद्धर दियां खूबसूरती ओह्दा दिक्खी बी लैगे होऐ अस फिर सारे उत्थें कट्ठे होइयै गे बीह् पजी बंदे उत्थूं निकलदे निकलदे अस फिर चली गे उप्पर तक उत्थूं दा असें माता दे दर्शन करने दे बाद असें आखेआ भैरो घाटी बी जाना क्योंकि ओह् स्हेई ट्रैकिंग ऐ उत्थें बिलकुल रश घट्ट हा बिलकुल जादा माडर्नाइयेंशन नेईं होई दी ओह् बड़ा ओरिज़नल ट्रैकिंग ट्रैक ऐ फिर अस चली गे उत्थै भैरो घाटी फिर असें उत्थें मत्था मुत्था टेकेआ ते ओह्दे बाद अहीं फिर रातीं असें उत्थें स्टे कीता दे सवेरै फिर असीं बापस आई गे फिर बड़ा मज़ेदार सफर हा बड़ी खुशी होई ते जाना चाहिदा दोस्तो कदें कदें चैलेंज बी अक्टसैप्ट करना चाहिदा थोह्ड़ा जेह् अगर तोआनूं प्राब्लम ऐ फिर बी थोह्ड़ी इच्छा शक्ति अगर सख्त होऐ दृड़ होऐ ते फिर तुस ओह् चैलेंज पूरा करी लैंदे जिया इस बारी मेरे थोह्ड़े दर्द होने दे बाबजूद बी अहीं जाना हा मन बनाए दा हा कि जाना गै जाना ऐ ते फिर अहीं गे ते ओही ही मेरा जेह्ड़ा लांगेस्ट हाईकिंग हा सबतूं हा कि दस बारां पंदरां किलो मीटर माता दा ओह् होंदा ते में कीता इक दिन च गै कवर कीता ते एह्दे बज़ाए कि सानूं में दर्द बी ऐ ही परेशानी बी ऐ ही होर असीं चढ़ी गे उत्थें पुज्जी गे जेह्ड़ा इक चैलेंज़िंग टाइम हा बड़ा नार्मिली जिसदे उसदे पैह्लें अस जदूं गे हां ते बड़े पाज़िटिव हे प्रापर लेकिन उस दिन असें ध्याए दा हा कि असें इस दिन जाना इसी कंप्लीट करना इक दिन च ओह् असीं गे ते कीता कंप्लीट ते बड़ा मज़ा आया जै माता दी